आयज आमी पळोवंक गेल्यार चलयो रांदपाक शिकपाकूत जाय ते मागीर एटलिस्ट तांच्यांनी प्रयत्न तरी करपाक जाय ते मागीर सकारात्मक अनुभव आसूं वा नकारात्मक अनुभव आसूं तर हांवे जेन्ना पयलेच फावट शेवयाची खीर करपाक गेलें तेन्ना तातूंत जे कितें कितें लागता देखीक काजुचे गर दूद साकर नाल्लाचो रोस हे जेन्ना आमकां शेवयाची खीर करपाक लागता ते सगळे घालून हांवें शेवयाची खीर केली आनी तो म्हाजो पयलेच फावट अनुभव आशिल्लो जो खूब बरो जालो ताच्या उपरांत म्हाका एक अनुभव मेळ्ळो आनी हांवें मागीर सकारात्मक नदरेन फुडें गेलें म्हटल्यार हांवें मागीर सगळें करपाक रांदपाक शिकलें रोस भाजी पुरयो लाटपाक चपाती लाटपाक रोस खतखतें हें करपाक हांव सगळें शिकलें आनी आतां हांव तें करपाक शकतां